सोशल मीडिया प्लेटफॉम ते इलाही चैनल आहिनि जिते असां पंहिंजी कला ऐं शिल्प खे प्रस्तुत करे था सघूं जंहिंजे मदद सां ॿियां माण्हू सिखी था सघनि ऐं असांजो बि हुनुरु ॿियो बि वधे थो ऐं असांजो नालो बि थिए थो यूट्यूब चैनल अॼुकल्ह पैसा बि ॾियनि था कलाकारनि खे इहे कलाकार पंहिंजो हुनुरु यूट्यूब ते ॾेखारनि था ऐं हिन जा यूट्यूब जा चैनल इलाही आहिनि अ अलॻि अलॻि पेंटिंग जा मेंहदी जा जिते असां सिखी बि था सघूं ऐं पंहिंजो हुनुरु ॿियनि खे सेखारे बि था सघूं